जै माता दी में शभाष चंद्र रियासी डिस्ट्रिक दा बोला ना ते माता साढ़े कोल रौंह्दियां न जै माता दी ते साढ़ा जेह्ड़ा खाने छुने दा मेरा ओह् ऐ के कुतै अच्छी जगह् दा खाना असेंगी खन्ना में ते ज्यादा बैश्णो खाना मिगी बड़ा पसंद औंदा ते ओह्दे च जियां हून साढ़ै इक होई जंदे मतलब मक्की दी रोटी होई गेई सरे'आं दा साग होई गेआ बाजरे दी रुट्टी होई गेई जां एह्दे च अस देहीं होई गेआ देहीं लस्सी एह् असेंगी बड़ी मिगी पसंद ऐ ते एह्दे में एह्दे कन्नै कुदै बी ढाबा जेह्ड़ा होऐ कोई तां उत्थै बने दे साढ़ा जेह्ड़ा देसी ढाबे जेह्ड़े होंदे ना देसी लक्कड़ी उप्पर जेह्ड़ा खाना बनदा ते ओह्दा में बड़ा पसंद करना ते होर अग्गें जेह्ड़ा साढ़ा साढ़ी डिस्ट्रिक च जेह्ड़े साढ़े इसलै खाने छुने फ्रूट च जेह्ड़ा मिगी ज्यादा गै लगदा ऐ के जियां कोई ऐप्पल होई गेआ सेब ते अमरूद चकंदर दे पपीता जेह्ड़ा साढ़े इत्थैं साढ़ै लाके च होंदे जेह्ड़े फ्रूट ते फ्रूट मिगी बड़ा पसंद ऐ पपीता ओह् बड़ा पसंद ऐ मिगी ते पपीता होई गेआ ओह् खन्ना में ते बाकी ते साढ़े जेह्ड़े ऐरिये बिच्च जेह्ड़े हून इ'यां रुट्टी होई गेई मतलब जेह्ड़ा कोई अच्छा बनांदे होन ओह् खाना मिगी बड़ा पसंद ऐ जियां साढ़े डोगरी च इक खमीरे होंदे न खमीरा जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ अपना चलदा आवा दा एह् खाने दा ते एह् मिगी बड़ा अच्छा लगदा ते बाकी जेह्ड़ी दाल होई राजमा साढ़े जेह्ड़े डिस्ट्रिक दे न ओह् बड़े पसंद न ते ओह् जेह्ड़ा ज्यादा पसंद करने राजम होई गे साढ़ा रौंगी होई गेई ते एह् चीजां जेह्ड़ियां साढ़ै ड़ोगरी च जेह्ड़ियां असेंगी एह् बड़ियां शैल लगदियां न मिगी ओह् बड़ियां पसंद न ते ओह चीज असें में खन्ना होन्ना ते ते शभाष जेह्ड़े मेरा नांऽ शभाष एह् असेंगी साढ़े आस्तै बड़े अच्छा एह् चीजां न ते में ज्यादा पसंद गै इ'यै करना खाना ते हां पसंद करना ते बाकी दी गोरमेंट जेह्ड़ी साढ़ी बड़ी हैल्प करदी ऐ ते एह्दे वास्तै गोरमेंट दे अस बड़े धन्नवाद आं ते जेह्ड़े असेंगी मदद करदी ऐ चलो साढ़े गरीब लोगां दी अस कसान आं कसान आं अस ते असें अपनी जिमींदारी दा कम्म रक्खे दा अपना ते एह्दे च हल्ल शुल्ल बाह्ने जेह्ड़े खेत्तरें च अस बाहियै ते ओह्दे च अस अपनी जेह्ड़ी फ्रूट होई गेआ सब्जियां होई गेइयां दे एह्दे च जियां हून साढ़ी कनक ऐ ते मक्कां न मक्कें रुट्टी जेह्ड़ी साढ़े आस्तै मक्की दी रुट्टी बड़ी पसंद असेंगी ते साढ़ै ज्यादा रियासी डिस्ट्रिक होई गेआ जां जेह्ड़े प्हाड़ी लाके च पेदे न साढ़े उप्पर उप्पर लाके न प्हाड़ी लाका ते उत्थैं ज्यादा इ'यै मक्की दी रोटी दे सरे'आं साग होई गेआ जां माएं दी दाल होई एह् अस ज्यादा मतलब पसंद करने खाने आस्तै ते एह् चीजां असेंगी मतलब मिलदियां न ते एह् अस ज्यादा साढ़ै इ'यै चलदी ऐ इत्थै जियां हून सर्दियां आइयां स्यालें च अस मतलब एह्दे च साग टोडा दे जियां हून गर्मियां औंदियां न फ्ही ओह्दे च कदैं बिच्च फुलका बी बनाई लैन्ने आं ओह्दे चौल दाल ते ओह्दे कन्नै सब्जी जेह्ड़ी होंदी ऐ न ओह् अस बड़ी पसंद औंदी असेंगी अपनी जेह्ड़ी अपनी जमीनै दी जेह्ड़ी निकलदी साढ़ी ते ओह्दे च अस जेह्ड़ा खाद नेईं होंदा पाए दा इन्ना यूरिया डाया बगैरा नेईं पान्ने अस घट्ट पान्ने आं ज्यादा असें देसी जेह्ड़ा खाद होंदा साढ़े कश ओह् अस अपनी जमीने च सुट्टने आं ओह् जेह्ड़ा असेंगी ओह् फसल जेह्ड़ा थ्होंदा ओह् फसल दा असें बड़ा अच्छा मतलब लगदा ओह्दे कन्नै केईं बमारियां दूर बी होदियां साढ़ियां ते में कोई बमारी हून जियां यूरिया डाया बगैरा एह् फसल च जा दा होंदा ते ओह् जेह्ड़ी हून रुट्टी अस बनाने ओह्दे आस्तै असें बमारियां लग्गी दियां होदियां न ओह्दे कन्नै बमारियां बड़ियां चला दियां अज्जकल ते एह्दे कशा अस बाकी आह्ले लोकें बी सलाह् दिन्ने आं के जेह्ड़े अस एह् यूरिया डाया बगैरा एह् बिलकुल घट्ट पाचै जमीने च ते ओह्दे आस्तै एह् अस अपना चलदा जेह्ड़ा साढ़ा देसी खाद जेह्ड़ा ते एह्दे कन्नै असेंगी एह् फसलै च पाइयै पान्ने आं जेह्ड़ा अस तां ओह् असेंगी ओह् अग्गें साढ़ा अग्गें जेह्ड़ा नाज त्यार होदां ते ओह् नाजै अस केह् करने आं उसी मतलब इक साढ़े पानी आह्ली चक्की होंदी ऐ न इक ते बिजली आह्ली चक्की होंदी इक पानी आह्ली चक्की ओह् पानी आह्ली चक्की दा एह् होंदा के असेंगी उस चक्की दा जेह्ड़ा आटा उस चक्की दे आटे दी अस रुट्टी खन्ने जेह्ड़ी तां असेंगी इन्नी ताकत मिलदी ओह्दे च ते साढ़े दमाग बी तेज होंदा उस रुट्टी खाने कन्नै जां ते जेह्ड़ा अस मतलब हून दाल बनान्ने आं के दाल अस अपने पत्थर दी चक्की होदियां न ओह् चक्कियें कन्नै पियै ते ओह् फ्ही असें दाल बनानी ओह्दी माएं दी पियै ते ओह् अस बनान्ने आं घर ते एह् अपनै ओह्दे कन्नै खाइयै ते जां इ'या कोई ढाबे जन्ने आं जेल्लै ढाबा बाह्र ढाबे जन्ने आं ते ओह्दे च साढ़े केईं ढाबे ऐसे न इत्थैं डिस्ट्रिक च रियासी डिस्ट्रिक च गै ओह्दे अजें बी अस जेह्ड़े सगले पित्तल दे भांडे होंदे साढ़े कोल सगला आक्खने अस डोगरी च उसी ते उस सगले च दाल बनदी जेह्ड़ी ना ओह् सगले दी दाल महाराज इन्नी सोआद लगदी असेंगी ते ओह् नां कोई ओह्दे च इन्ना मसाले पाने दी जरूरत होंदी बस ओह्दी च एह् ऐ के ओह्दी बनी दी दाल सगले दी ते ओह् असेंगी बड़ी पसंद ऐ ओह् में मतलब जेल्लै बी कुतै रियासी रियासी गेदा होआं कुदै अग्गें पिच्छें गेदा होआं में उस ढाबे चा जरूरी आ'ऊं मतलब दाल ओह् ते जां फेर साढ़े राजमां जेह्ड़े मश्हूर न डिस्ट्रिक दे ते ओह् राजमां चौल ओह् बड़े पसंद न मिगी ओह् खन्ना होन्ना में ते एह्दे वास्तै के बाकी आह्लें बी जेह्ड़े बी साढ़े भैन भ्राऽ जेह्ड़े सुना दे न अपने ते ओह् बी अपनै जिन्ना बी होऐ अपनै जेह्ड़ा देसी खाना जेह्ड़ा साढ़ा ओह् खान ते देसी जेह्ड़ी बनी दी समझो के साढ़े इसलै बड़ी बड़ी अच्छियां स्कीमां जेह्ड़ी गोरमैंट देआ दी ऐ असेंगी ते गोरमैंट दा बी अस बड़ा धन्नवाद करने आं के जेह्ड़ा असेंगी इन्नी इन्नी घर आइयै स्कीमां दसदे न फसलें दे बारे च दस्सा दे जां मतलब इ'यां अस कोई फ्रूट जेह्ड़ा लाए दा फल फ्रूट दे बूह्टे लाए दे जियां कोई सैंतरा होई गेआ केला होई गेआ ते अंब दा पौधा होई गेआ जेह्ड़ा एह् ते जियां निंबू साढ़े देसी एह् नेहियां चीजां जेह्ड़ियां गोरमैंट ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जेह्ड़ा बड़ी हैल्प करदा साढ़ी के असेंगी एह् चीजां दस्सा दा ते एह् चीजां खाने कन्नै कि के इक ते साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी बड़ी ठीक रौंह्दी ऐ ते उस कारण एह् ऐ के साढ़े जेह्ड़े प्हाड़ी लाके दी ज्यादा प्रतीली कंढी लाके साढ़े न डिस्ट्रिक रियासी च ते एह्दे च बड़ा पानी दी थोह्ड़ी बड़ी प्राब्लम होंदी ऐ असेंगी पानी थोह्ड़ा घट्ट होंदा कंढी लाके च ते एह्दे च असें असें जेह्ड़ियां चीजां ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट असेंगी दसदा जां जियां लाइयै जां औंदे न अपनै ते ओह् असेंगी बड़ी सूरत मिलदी ऐ साढ़े ग्रांऽ ग्रामीण लाके च साढ़े ग्रांऽ च जेह्ड़ी बड़ी स्हूलत दिंदी ऐ गोरमैंट ऐसी गल्ल नी ते गोरमैंट दा बी अस बड़ा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दा बड़ा धन्नवाद करने आं अस ते जेह्ड़ा असेंगी इन्नी इन्नी जेह्ड़ियां स्कीमां असेंगी देआ दे न ते ओह्दे वास्तै जियां हून कोई एह् प्हाड़ी लाके च जेह्ड़ियां साढ़े रियासी डिस्ट्रिक च जेह्ड़े हून एह् होई गे बाजरे दी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ बाजरे दी रुट्टी अस जेल्लै सर्दियां मौसम औंदा जेल्लै बड़ी बर्फ पौंदी धारा ते बर्फ पौंदी उस बेल्लै अस जेह्ड़ी एह् जेह्ड़ी बाजरे दी रुट्टी दा ते गुड़ दा इस्तमाल करने आं ते ओहदे च गुड़ ते बाजरा रुट्टी ते एह्दे कन्नै जेह्ड़ी लस्सी लस्सी अस जरूरी इस्तमाल करने एह्दे कन्नै के लस्सी कन्नै जेह्ड़ा अस बाजरे दा टोडा मिगी बड़ा पसेंद ऐ ते बड़ा गै बड़ा पसंद ऐ में सोचना के जेल्लै बी कोई सर्दियां मौसम औंदा अस जेह्ड़ा बाजरे दा टोडा बड़ा खन्ने आं अस ते एह् मिगी बड़ी पसंद चीजां न ते बाकी जेह्ड़े आई गे हून साढ़े मतलब एह् दुद्ध देंही होई गेआ हून जियां दुद्ध होई गेआ साढ़ै कलाड़ी इक बड़ी मश्हूर ऐ साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक होई गेआ ओह्दे च असें कलाड़ी दा इक बड़ा असें साधन बनाए दे हा के ओह्दे च असेंगी औंदन बी होई जंदी ही ते असेंगी खाने बी जेह्डे साढ़े ग्रांऽ दे लोक न जां अस मतलब अपने उसी इस्तेमाल करने आं ते ओह् कलाड़ी जेह्ड़ी कलाड़ी दा बी बड़ा इस बेल्लै साढ़े कश ओह् कीते दा मतलब बनाने दा जां साढ़े जेह्ड़े अग्गें अस बेचने बी हैन ते अपने खाने वास्तै बी रक्खी जेह्ड़ी तां अस कलाड़ी दा मतलब अपने बच्चें बी उ'यै खलाने आं आपें बी उ'यै खन्ने आं ओह् असें कलाड़ी जेह्ड़ी साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक च बड़ी मश्हूर ऐ ते ओह् ज्यादा खन्ने आं अस ते जियां हून उप्पर प्हाड़ी लाके न प्हाड़ी लाके न ते ओह्दे च बी बड़ा बड़ा अच्छा चला दा होंदा साढ़ा